बचपन में जैसे जब हम लोग छोटे थे तो एक जगह जैसे हमारे घर से छः किलो मीटर पड़ता है कुनौरा महादेव वहाँ हम लोग छोटे थे तो पैदल ही जाते थे और शंकर भगवान का मंदिर है वहाँ पर तो सब लोग बहुत जैसे कि पाँच छह लोग जाते थे सात लोग आठ लोग मतलब साथ में जाते थे बहुत अच्छा लगता था पैदल में घूमते टहलते वहाँ जैसे जाते थे तो पहले जैसे हमारी दादी माँ थी वह जाती थी तो वहाँ पर जैसे हलवा पूड़ी हलवा पूड़ी का कढ़ाई मतलब बनाती थी हम लोग को बहुत अच्छा लगता था हम लोग जैसे खाना खाते थे वहाँ पर झूला झूलते थे और सावन में जो तेरस होती है उसमें मतलब बहुत बड़ा मेला वहाँ पर लगता था शंकर भगवान का मतलब मंदिर है वहाँ पर घूमते टहलते थे आते आते हम लोग को शाम हो जाती थी जैसे मान लो एक दिन और बीत जाता था और अक्सर वहाँ मतलब हम लोग घूमते टहलते आते थे रास्ते में मतलब शाम हो जाती थी और इसके बाद हम लोग मतलब जब छोटे थे तो हमारे जैसे मम्मी पापा और हमारी बहन सब लोग हमारा घ मतलब मायका जंघई है जंघई के बगल में विजयदशमी का मेला लगता था मेला अक्सर वह नवरात्र के अंतिम में नवमी दशवीं में विजयदशमी लगती थी हम लोग सब लोग मिलकर जाते थे मेला देखने अक्सर एक दो दो दिन का मेला रहता था उसी में हम लोग जाते थे मेला देखने और बहुत अच्छा लगता था विजयदशमी का मेला और इसके बाद वहाँ भी झूला लगता था सब लोग जाते थे मेला देखने विजयदशमी का बहुत वहाँ का मेला बड़ा फेमस था अक्सर दूर दूर के आदमी आते थे यहाँ तक की रिश्तेदार भी आते थे मेला देखने दो दो चार चार दिन तक जैसे आना जाना सबका लगा रहता था नाते रिश्तेदारों का और गाँव के जैसे सब लोग एकत्रित हो के साथ में बहुत अच्छा लगता था साथ में सब लोग मेला देखने जाते थे और एक एक दो एक दो तीन पहले ही मेले की तैयारी होती थी जैसे बहुत बड़ी बड़ी दुकाने लगती थी सबसे ज़्यादा तो जंघई में जंघई का बहुत जैसे जंघई का फेमस गट्टा वहाँ मिलता था गट्टा और अक्सर देखो तो वाइट वाइट कलर का हर जगह गट्टा मिलता मतलब और जैसे हर एक मतलब सामान मिलता था और सबसे ज़्यादा तो पानी पूड़ी की दुकाने ज़्यादा होती थी छोले की दुकाने ज़्यादा होती थी और सब लोग बहुत अच्छा लगता था वहाँ मेंले मतलब सब लोग जाते थे खाना मतलब गोलगप्पा खाओ या छोला खाओ घूमों टहलो और इसके बाद फिर शाम हो जाती थी झूला झूलो अपने घर फिर आओ बहुत अच्छा लगता था और पहली बार तो गा हम लोग जब छोटे थे बचपन में तो बहुत अच्छा लगता था छोटे छोटे हम लोग रहते थे भा मतलब भाई बहन हमारी फैमिली बहुत लंबी है मतलब हम मतलब छह बहन और तीन भाई हैं सब लोग साथ में ही घर पर हमारे पापा मतलब प्रधान थे तो घर पर मतलब कहीं बाहर कमाने नहीं गए घर पर ही खेती बाड़ी करते थे और इसके बाद जैसे जब तक प्रधान थे जब मतलब उनकी प्रधानी छूट गई घर पर खेती बाड़ी खेती बाड़ी करते थे हम लोग भाई बहन सब मिलकर खेती बाड़ी का काम करते थे पहली बात तो हम हमारे मायके में पाच छह थे मतलब छोटे थे हम लोग थे पाँच छह भैंस अक्सर हमेशा रहती रहती थीं हम लोग मतलब दूध दही यह इन सब का हम लोग को बहुत खाने पीने का बहुत शौक था हमारे पापा जो थे अपने बच्चों कि मतलब बच्चों के लिए हमेशा मतलब भैंस का दूध दो तीन में हमेशा लगती थी बच्चे भी ज़्यादा थे खा पी लेते थे और घर पर ही अपनी खेती बाड़ी करते थे खेती भी लंबी थी घर पर ही रहते थे हमारा हमारे भाई तीन ठी होते हैं और लेकिन हमारे भाई बहुत अच्छे थे पढ़ाई लिखाई करते थे घर पर ही बाद में वो लोग मतलब पढ़ लिखकर इलाहाबाद फिर पढ़ाई प्रयागराज पढ़ाई किए और कमा भी रहे हैं बाहर कमा मतलब अच्छी जॉब भी कर रहे हैं पढ़ लिखकर और छुट्टी हम लोग मतलब छुट्टी थी सब हमारी पाँच बहनों से बड़ी हैं हम चार बहन बड़ी हैं पाँचवा नंबर हम हैं हमारी बहनियों में बहुत मेल रहता है आपस में बात चीत बहुत शादी विवाह पड़ता है तो हमारी बहुत लंबी फैमिली है सब लोग जुड़ते हैं और गाना बजाना हमारी जैसी भतीजी है भतीजे हैं हमारे मतलब और बहुत मतलब लंबी फैमिली है हमारे भाई के मतलब लड़की लड़कियाँ शादी विवाह हो गया है सबको मतलब यहाँ तक कि हमारे भैया के भी नाती पोते हो गए हैं हमारे मतलब मम्मी पापा बुड्डे बुड्डे हो गए हैं और उनकी सेवा करते हैं हमारे भैया भाभी लोग बहुत अच्छे से रखते हैं कोई गिलवा शिकवा शिकायत नहीं है माँ बाप की सेवा करते हैं और अच्छे भी है सब परिवार एकत्रित है और बचपन की यादें तो बहुत याद आती हैं हम लोग छोटे थे तो आँधी आती थी आम बिनने जाते थे और जो पोखरा और तालाब छोटे छोटे तो हम लोग नहाने जाते थे मशीन थी सब लोग घूमते टहलते थे अब कहाँ गाँव कि कुछ मतलब यादें बहुत आती हैं अब तो सब खत्म हो गया है